म्हाका रोक क्लायंबींग म्हळ्यार म्हळ्यार कितें हें खबर नाशिल्लें एक दीस हांव आनी म्हजी इश्टीण भोंवपाक म्हणून गेल्ली तेन्ना रोक क्लांयबींग हो खेळ थंय आशिल्लो म्हाका आनी म्हाज्या इश्टिणीक हें खूब अशें एक्सायटमेंय अशें दिसले म्हणून आमी थारायलें की आमी वचून थंय तो खेळ खेळचो आमी थंय गेली आनी थंय तें रोक क्लांयबींगाचे जे कोण एक्सपर्ट आशिल्ले तेंका आमी विचारले की हो खेळ कसो कितें आमी खेळू कितलें पयशे लागतले हे सगळे आमी तांकां विचारले ताणी आमकां सांगले ताणी सांगतरीत आमी हो खेळ ट्राय करपाचे थारायलें हांगा एक्चुली कितें आशिल्ले रोक क्लांयबींग म्हळ्यार एक फातर आशिल्लो आनी फातराक एक दोरी आशिल्ली त्या दोरयेच्या साय सहायान आनी त्या फातराच्या सहायान आमी उंच चडपाचे आशिल्ले हातीन ती दोरी धरपाची आनी पांयांनी फातराक पांयें तेकोन चलत चलत आमी उंच वसपाचें हो आमी एक्सप्रियंस पयली केन्ना घेवना आशिल्लो आमी हो ट्राय करया म्हटलो आनी ट्राय केलो ट्राय करतगीच आमका हें बरें दिसलें खूब आवडलें एक टायम असो आयलो की थंय एक सुवात आशिल्ली त्या सुवाती वेल्यान हांव निसरून पडटा आशिल्लें पूण हांव पडले ना कित्याक तांची सेफ्टी खूब आशिल्ली आनीक म्हज्या हातीन दोरी आशिल्ली ती हांवें धरली रोक क्लांयबींग जातगीर आमी सकयल आयली सकल येतगीर आमकां आमी जें केलें ते खूब आवडलें म्हाका पयली उंच वसपाची भंय आशिल्ली जशें जशें हांव चडत गेलें तशी म्हाजी भंय भंय ही गेली आनी म्हाका हो खेळ खूब आवडलो नॅक्स्ट टायम जेन्ना हांव वतलें तेन्ना होच खेळ हांव खेळटलें